स्कूल की जो बच्चे होते हैं हम उनको मतलब जो उनकी टीचर लोग और जो शिक्षार्थी होते हैं वह उनको पहले तो जो पेन और जो पेंसिल हो गया वह मतलब कैसे उसको पकड़ते हैं यह सिखाना उनको पहले पड़ता है मतलब पहले पहले एक मतलब सीधे की एक लाइन बनाओ पहले एक सर्कल बनाओ यह सब पहले पहले सिखाते हैं कैसे यह सुन्दर लगेगा क्या कैसे करने से यह अच्छा होगा क मतलब रंग क्या है किस रंग में क्या रंग मतलब मिलाने से यह एक बहुत अच्छा लगेगा किस किस रंग में क्या मतलब कोई कोई वस्तु को भी वह सी मतलब देख कर बताते हैं की पेड़ हो गया पेड़ यह रंग की होती है जो वह बादल हो गया यह यह रंग की होती है जो घर वगैरह हो गया यह रंग की होती है पोशाक होगा यह यह रंग की होती है ऐसे ही बहुत कुछ उन लोगों को पहले पहले रंग के बारे में कला क्या होती है चित्र क्या है वह क्या क्यों बनाता है इन सबके बारे में पहले उन लोगों को बताना चाहिए और जो मेरे जो बचपन की अगर मैं बात करूँ हम तो बचपन में बहुत मतलब कला किए मतलब जो मिट्टी है उसमें से कुछ बना देते गुड़िया वगैरह वगैरह और हम जो बच्चे बच्चे जो खेलते हैं की आज मतलब जो खाना पकाना वह खेलते हैं दुकान दुकान वह खेलते बहुत सारे मतलब मुझे तो मुझे है पत्र है जो मतलब पेड़ पत्र है होता है ऊर वह सब मतलब पेड़ से हम जब पत्ते निकाल कर उनको मतलब उन उनसे मिल जुल कर कुछ मिट्टी मिला देते हैं बस कुछ फूल मिला देते हैं उनको बस मिला मिला कर हम खेलते रहते हैं खाना बना देते हैं यह जो बचपन की यादें हैं हम ऐसे तो बहुत की हैं अर जब बारिश की वक़्त होती हे तो हाँ मतलब जो नाव है वह बना कर बारिश में छोड़ देते हैं मतलब पानी में छोर देते हैं वह कैसे जा रहा है वह भी देखते है मतलब हम जो आजकल की बच्चे तो यह सब इतना ज़्यादा नहीं कर रहे हैं लेकिन हम सब अपने बच्चे में बच्चे मतलब बचपन में यह सब बहुत की हैं मतल ऐसे ही हम बहुत की हैं अपने बचपन में